योगा चओ व्यायाम चओ के कसरत चओ जीवन में ॾाढी उपयोगी शइ आहे इहा ऐं रोज़ु करणु घुरिजे ज़रूरी आहे पहिरें जे ज़माने में पंहिंजे हिसाब सां कसरतूं बि कंदा हुया पंहिंजा अम्मा आहिनि ॾाॾा आहिनि उन्हनि जी थोरी अलॻि तरीक़े जी कसरत हूंदियूं हुयूं जंहिंसां उहे अलमस्त रहंदा हुया हाणे जे ज़माने में मोबाइलुनि ते जीम कसरत थाना जेके चवंदा आहियूं पाण ऐं यूट्यूबनि तां ॾिसी ॾिसी करे कसरतूं थियनि थी पयूं उहे बि कोई ग़लति कोन आहिनि ऐं योगा जे लाइ कोई चैनल खां वधीक बि कसरत ॿुधाइनि था कि तव्हां खे इनजी ज़रूरु आहे इन कसरत जी ज़रूरु आहे उहा थिए थी ऐं बाक़ी यूट्यूब लगो पियो आहे जेको गूगल में यूट्यूब लगो पियो आहे मोबाइल में उन यूट्यूब जे साथ सहकार सां बाबा रामदेव सॼे जग में फेमस थी विया आहिनि सुञाणपु ॾाढी सुठी अथसि हुनजी रा बाबा रामदेव जी उनजी कसरतूं कंदा रहंदा आहियूं तकलीफ़ हिक थी पए कि कसरत कयूं था पर नेम कोन्हे नेम छाजे करे कोन्हे पंहिंजो टाइम सुठो कोन्हे सिंधियुनि जो सॼे भारत में सभिनीनि नात जातियुनि में ॾिसणु वञो त सभिनि खां वधीक ज़रूरिआत सिंधियुनि जूं माइयुनि खे सिंधियुनि जे मर्दन खे कसरत ज़रूरी आहे ॿिए कंहिं खे ॾाढी घटि छोकी हर को पंहिंजे नेम टेम सां ठहियो पियो आहे पाण हिक नेम टेम बिना जा आहियूं पाण धंधे वारा माण्हू आहियूं पंहिंजो न खाइण जो नेम टेम आहे न पंहिंजो सुम्हण जो नेम टेम आहे न पंहिंजो उथण जो नेम टेम आहे पाण सभु पंहिंजी सिंधियुनि में सतरि टका सिंधी माण्हू अहिड़ा आहियूं जे नेम टेम बिना हलूं पिए था जंहिंखे कसरत ॾाढी ज़रूरी आहे कसरत नथी थिए वधीक असां मायुनि जे लाइ चवण वञा मन कसरत नथी थिए नी उनजो हिकिड़ो ई कारण आहे कि असांजे घर में असांजे मान सभिनि सिंधियुनि जी ॻाल्हि थी कयां लॻिभॻि सतरि असी टका घर में इहा ई ॻाल्हि हूंदियूं आहिनि के जेके मर्द आहिनि उन्हनि जे धंधे ते वञण जो टाइम थोरो ईअं आहे उन्हनि खे गरम गरम फुल्को थो खपे नाश्तो ॾियूं था वांदा थियूं था घर जो कम लायूं था या सुबुह सवेल उथूं था चऊं था योगा कंदासी ॿार नंढा आहिनि त उन्हनि जी स्कूलनि जी तयारी करणी आहे त योगा लाइ अधु कलाक बि टाइम नथो मिले ॿार सम्झो वॾा थी विया आहिनि त धंधे ते था वञनि त असांखे घर जा कम लाहिड़ा आहिनि जल्दी जल्दी पोइ उन्हनि खे नाश्तो ॾियणो आहे त असांखे योगा जो टाइम नथो मिले वरी उन्हनि खे नाश्तो ॾियणु ॾियणु थोरो घणो मुंहं में असां बि विजूं था पिया खाईंदा था वञू गॾु गॾु त योगा थींदी आहे बुखे पेट ते त उहो असां योगा रहजी थी वञे वरी असां सोचूं था भई गॾ में वेठासीं फुलको खाई वरितोसीं हाणे योगा कीअं कयूं छॾु सुभाणे कंदासीं छॾु शाम जो कंदासीं वरी उथी करे असांखे चाहिं थी खपे खीर थो खपे रोटी खाऊं था साढे टी ॿजे वरी असांखे निंढ बि थी खपे वरी रोटीअ खां पोइ चार कलाक योगा में गेप थी खपे मन कोई टाइम टेबल जी जेकी मेन तकलीफ़ आहे असांखे कठिनाई तकलीफ़ टाइम टेबल जी ज आहे सिंधी टाइम टेबल पंहिंजो धंधे जो टाइम टेबल मर्दनि जो उथणु विहणु खाइणु पीअण जो टाइम टेबल ॿारनि जो स्कूल जो टाइम टेबल असां सिंधियाड़ियूं जेकी आहियूं मायूं प्योर भाषा में चवां त असां सिंधियाड़ियूं मायुनि जो टाइम टेबल नक्की ई कोन्हे कोई ॻाल्हि असांखे ॻाल्हि ठहे ई कोन थी टाइम जे हिसाब सां छोकि असां असांजे वॾनि खां वठी इहा शयूं हली आयू आहिनि नी कोई नीति नियम फेर करे नथा सघूं मीनातुनि में कंहिं गुजरात में गुजरात जा आहियूं गुजरातियुनि जी हिकिड़ी ॻाल्हि ॾाढी वणंदी आहे मूंखे सुबुह जो रोज़ु उन्हनि जी हिकड़ीच नेरनि हूंदी अथनि चाहिं सां खाईंदा आहिनि कोकी छह ॿजे पासे वारे जी थी ॻाल्हि कयांव मां तव्हां खे मूंखे ॾाढी ॻाल्हि वणंदी आहे हुनन जी फिट शो लॻी पयूं आहिनि अलमस्त शो लॻी पयूं आहिनि उनजो तव्हां खे रीज़न थी ॿुधायां मां कंपेरिज़न जे तौर ते पंजे बजे उथदियूं आहिनि पाठ पूजा कंदियूं आहिनि सनानु पाणी करे मस्तु सिधो योगा कंदियूं आहिनि पोणे छह बजे पोणे छह खां पोणे सते उहा आंटी चवंदी आहे मां योगा कंदी आहियां सते बजे मस्तु पाणी वाणी पी आराम सां नाश्तो ठाहींदी आहे चाहिं ऐं कोकी मर्द नवें उथनि मर्द ॾह उथनि चाहे यारहें बि छो न उथनि सुबुह जो जेकी छह कोकियूं पचाए रखियूं अथईं मर्द चुप करे चाहिं कोसी करे कोकी खाई वेंदा अलब बि न ॻाल्हाईंदा आहिनि हिननि जा मर्द अने असांखे चिंता लॻी पई हूंदी आहे ॻाल्हाईंदा त असांजा बि कोन आहिनि पर असांखे चिंता उहा हूंदी आहे कि वेचारा धंधे तां अचनि था थकियल टुटियल छो न कोसो फुलको खारायूं असां हुन कोसे फुलके जे चक्कर में कोसी नेरनि जे चक्कर में असां असांजी सुबुह सॼी विञाए छॾींदा आहियूं कम कार लाहिण में ऐं ॿियो सभु ध्यानु ॾियण में पोइ असां बि चवंदा आहियूं कि हलो हाणे गरम गरम फुलको लथो आहे त हिननि खे बि ॾियूं असां बि खाऊं असांजी रोज़ु चाहिं कोकी हूंदी नाहे सिंधियुनि में पंहिंजे में हिक ॾींहुं खाईंदासीं ॿ ॾींहं टे ॾींहं चवंदा नेरनि ई न ॾियो असां ॿाहिरि था वञी खाऊं मन हुन ॻाल्हि ते ॻाल्हि छुटी वयी सुबुह जो त योगा केंसिल थी वयी गुजराती वागुंर शेड्यूल थियो ई कोन ठहियो मंझंदि जो साढी ॿारहें हुननि खे रोटी खपंदी आहे असांजे पासे वारा ॻाल्हि कंदा आहिनि ॿारहें साढी ॿारहें ताईं असां सभु निपटाए छॾींदा आहियूं अलाए साढी ॿारहें त रोटीअ ते ॿीहंदा आहियूं भई असां कीअं निपटायूं असांजी ॿी अढाई ॿजे मर्दनि जो टिफिन वेंदो आहे त उन्हनि खे कोसो फुलको टिफिन में विझी ॾियूं कोसी भाजी पाए ॾियूं कि ॾह ॿजे असां रोटी करे रखी छॾूं असां ईअं सोचींदा आहियूं हुनजो हलो असांजी रोटी अढाई ॿजे थी हाणे घर में नियम हूंदो आहे पाण खे सिंधियुनि में वधीक हूंदो आहे भई मर्दनि जो टिफिन पइजी वञे पोइ जेको पियो थिए खाई वठंदासीं जेको हूंदो ॾिसी वठंदासीं केॾी महिल खुटे थो केॾी महिल वधे थो या पंहिंजी सिंधी रेगुलर सोच ई आहे खाली मुंहिंजे घर जी तव्हां जे घर जी न ऑल ओवर सिंधियुनि जी ॻाल्हि थी कयां मां ठहियो सम्झियासीं ॻाल्हि के अढाई टे थी विया टीं ॿजे असां रोटी खादिसीं अढाई ॿजे टिफिन वियो टीं ॿजे रोटी खादिसीं साढी टीं ताईं कम निपटायोसीं हाणे चार थी विया हाणे योग कीअं कयूं पंजे बजे कलाक ई त थिए थो योगा सते बजे थी थिए पोइ हाणे सते ताईं बुखे पेट वियूं छा कयूं हलो ठहियो कलाकु ॾेढु सुम्हू था साढे टीं पोणे चईं जो सुम्हियासीं छह थी विया उथण में हाणे हेॾी देरि थी आहे उथिया आहियूं चाहिं पाणी त खपे खपे चाहिं पाणी खां पोइ योगा अठे जो टाइम अठे बजे योगा कीअं कयूं अठे त रोटीअ ते थो ॿीहणो पए ॾह बजे त मर्द अची वेंदा मन सॼी सिस्टम माने सिस मन जेकी बि तकलीफ़ू आहिनि योगा करण में उहो हिकिड़ो घर जो टाइम टेबल ई थो नड़े ॿियो कुझु नथो नड़े उहो जो टाइम टेबल असांखे सेट थी वञे टाइम टेबल थोरो ठही वञे मर्दनि जे हिसाब सां ऐं वॾनि सॾनि जे हिसाब सां मांयुनि ॿारनि जे हिसाब सां हिक टाइम टेबल थी वेंदो त असां बि योगा करे सघंदासीं फिलहाल योगा थिए ई कोन थी त हिन बारे में वधीक ॻाल्हाइण जो कुझु अचे ई नथो पियो के चइजे छा बाक़ी कठिनायूं त जेको ॻाल्हि थी त सची ॻाल्हि आहे कठिनायूं त घर जे शेड्यूल कमनि जी कठिनाई आहे ॿियो त कोई कठिनाई आहे कोन